आंहा सासे बिनानाव दङ आरो जों सानैनाव गोरोब लायनाया जाहैबाय जों सानैनिबो नायनो एखे महरा आरो फारागथिखौ बुङोब्ला जों सानैनिया गोबां फाराग दङ बेखौ बेयो लासै लासै रायलायो आङो खरा खरा रायलायो बिनिफ्राय बियो खामानि फोरखौबो इसे लासै लासै मावो नाथाय आं बिदि नङा आङो थाब थाब मावनानैनो खामानिफोरखौ फोजोबनो मोजां मोनो